सभु खां पहिरियों त मां इहो चवंदमि की असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सु सुठी ऐं सुहिणी ऐं सवली निमाणी भाषा आहे जो की याद खां हली आहे जो अॼुकल्ह जा ॿार घटि सम्झनि ऐं सुञाणनि था अॼुकल्ह जा ॿार स्कूलनि में पढ़नि था त अंग्रेज़ी ऐं हिंदी भाषा ॾाढा था सम्झनि जो की ॾाढो घटि ॿार सिंधी भाषा था सम्झनि असां चाहींदासि की असांजा ॿार बि सिंधी भाषा सम्झनि ऐं सुञाणनि जो की अॻिते लाइ असांजे ॿारनि लाइ अॻिते पीढ़ी दर पीढ़ी आहे भाषा क़ाइमु रहंदी अचे की असांजा ॿार बि अॻिते तरक़ी कनि इन भाषा में सुञाणनि ऐं सम्झी सघनि